ہیلو ہاں سر بولیے ٹکٹ بنوانا ہے ہمیں دلی جانا ہے امرتسر سے دلی کو جانا ہے ٹرین کا بنانا ہے اگلا ہفتہ جو ہے آپ کو ہم کو سنیچر کو جانا ہے کنفرم ہے کتنا کنفرم ہے آدمی کنفرم ٹکٹ ہونا چاہیے ہاں نہیں تو دقت ہوگا نا ایں تو اور سنیے نا باضابطہ آپ سے ہی ہم کو بنوانا ہے ٹکٹ پانچوں آدمی کا ایں ٹکٹ جو ہے ہم کو آپ ہی ہے سے بنوانا ہے لیکن بنوانا ہے پانچوں آدمی کا کیا سمجھے ایں کنفرم ایں کنفرم بن جائے گا نا پانچوں آدمی کا

پانچوں آدمی کا بن جائے گا نا کنفرم کیا ہوا جس میں کھالی ہوگا سیٹ اسی میں نا بنائیں گے جس میں کنفرم ہو جانا چاہیے ایں تو اے سی میں کتنا لگے گا نان اے سی میں کتنا لگے گا جنرل میں کتنا لگے گا ایں آن لائن نہیں بنتا جو آپ کے آئیں گے ہم لے لیں گے